जी भैया जी क्या है कि आज मेरे इधर बगल में हमारे एक दुकान है जी हाँ इलेक्ट्रॉनिक की अच्छी दुकान है उसका नाम भी अच्छा है हाँ पर हम उसके वहाँ गए भैया हमने एक कूलर लिया उनसे हाँ एक तो उनने कूलर दिया हमारे लिए अच्छी भेरायटी का बता के हमने कहा अच्छी भेरायटी का बताओ भाई हाँ उनने हमें कूलर दिया तो हम उसको लेके आए एक तो उनने महँगा भी लगाया हाँ ऊपर से उन्होंने कहा था हम भैया भाड़ा भी देंगे घर तक पहुंचाने का उनने भाड़ा भी नहीं दिया हाँ सब हमने दिया यहाँ वो उसको हमने चलाया भैया अभी क्या हुआ है कि महीना पंद्रह दिन भी नहीं हुए उसके और गारंटी वारंटी भी दी थी उन्होंने साल भर की हाँ अब वो चलाया तो भैया हमने उसका तो उसकी कई मोटर जल गयी यार भैया सो हमने कंप्लेन की वो ये देखो जे मोटर जल गयी है तो कहने लगे हमने अच्छी दी थी आपको हाँ जे वो हर हर हमने जब खरीदा था तो हमने बोला था भैया कॉपर की वायर की मोटर चाइए हमें इनने एल्यूमिनियम की मोटर निकली बाद में हमने कहा उनसे शिकायत भी की पर वो मानने को तैयार नहीं रहे तो भैया अब बताइए यार हमें क्या करें अब ऐसा है कि देखो हमने ले तो आए हैं अब ग्राहक कि एक बार जाता है फिर दोबारा थोड़ी ना जाएगा भैया ऐसे उनके यहाँ बताइए आप हाँ हाँ और अब ऐसा है कि जो भी थी बाडी भी जो थी कूलर की थी ना तो वो भी कोई तरीके की नहीं थी हाँ उसमें जो टीन लगा लगा था वो भी पतला था टीन हाँ वो टंकी का भी अभी नहीं तो अभी अभी ये महीने दो महीने में जो मोटर जल गया महीने दो महीने और चलेगा तो उसके क्या कहते हाँ वो वो टंकी वंकी भी खराब हो सकती है वो टीन वीन जो लगाए उन्होंने जाली माली जो लगाई ना वो भी लो क्वालिटी की है कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं है और पैसे उतने ही ले लिए भैया हाँ जितने में दूसरी जगह अच्छा मिल जाता वो इतने में इन्होंने हमें टिका दिया बिल्कुल भैया अब क्या बताएं अब हम हाँ ठीक है भाई वो है